मूसार्स भविष्य में सेवा जेके वधण वारियूं आहिनि जल वायु डेटा डिजिटल वॉलेट एंबेडेड फाइनेंस डिजिटल पहचान डिजिटल संपत्ति केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएं सी बी डी सी ऐं मेटावर सभिनि जी जड़ जमा करे साथ में पूंजी वित्तीय सेवाऊं जी वधण जी गुंजाइश ॾाढी आहे